हेल्ल'

ख्रिस्टमासनि थाखाय थ' मोजांआनो नोंसोरनिथिं माबायदि बानायदों ख्रिस्टमासखौलाय ए जोंनिथिंबो गिदिरथार बानायहांदों ख्रिस्टमासनि सिगां सिगां फिथा आरि सावाखै अ

दख'ना बायाखै दख'ना गोदान गोदान दामि दामिनि दख'ना ख्रिस्टमासआव गाननो

जोंनिथिंबो बिदिनो दख'ना आरि बायदों ओमफ्राय माबा ख्रिस्टमासखौ एबारै गिदिर खालामगोन नालाय फिथा आरि माबानायनि माइ माइरं जगार खालामना दोनखादों गैलानो ना दिनै टुवेन्टिटु टुइनथिफाइभआवनो जायो नालाय दिनैनो गाबोननिफ्रायनो जगार आरि लांसिगोन ओं जोंनिथिंबो फैबानो जाबाय ख्रिस्टमासआव

थांगोन दे सोलाब्बा ख्रिस्टमासनि अखानायैफोरबाबो थांगोन फार्स्टखालि ख्रिस्टमासखालि थांनो मोनाबाबो अ जमा जमा बेरायहैनोसै ओं

नोंसानावबो मा मा फिथा सावगोन नोंसालाय

बेफोरखौनो जाहैनांसिगोन नोंसानावबो जोंहाबो बिदिनो बानायगोन एनथाब थावनि ओमफ्राय लाउदुम आरो बेफोरखौनो बांसिनानो बिदिखौनो जायो नालाय फिथाया जोंनियाव बांसिनानो बिदि फिथाखौनो जायो ना बेखिनिखौनो बानायगोन ए दे जाहैगोन दे जोंबो जोंबो थांगोन दे औ ख्रिस्टमासखालि मा होनो ख्रिस्टमासनि अखानायै ओं दे लोगो हमलाय लायसिगोन दे दोनथ'नोसै होनबा अ दे ओं